ہمارے علاقے کے لوگ یا ہم تمام لوگ زیادہ تر پہاڑی علاقوں کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں کیوں کہ ہم میدانی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں اس وجہ سے ہم اپنے علاقے سے ہٹ کر کے کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میدانی علاقوں کی آب و ہوا اتنی صاف ستھری نہیں ہے جتنا کہ پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے وہاں کا آکسیجن لیول بہت بہتر ہوتا ہے وہاں کی پہاڑیاں وہاں کی وادیاں اور جب ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ برف جمی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں ہمیں میدانی علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں جو ہمیں پہاڑی علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں اسی طریقے سے ایک دیکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں جیسے منالی گئے شملہ گئے یا نینی تال گئے تو وہاں پہ سب سے خوبصورت منظر ہوتا ہے جب برف کی بارش ہوتی ہے جسے اسنو فال کہتے ہیں وہ قابل دید ہوتی ہے جو میدانی علاقوں میں کبھی نہیں ہوتی ہے تو یہی تمام وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ یا میدانی علاقے کے رہنے والے لوگ پہاڑوں کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں